हॅलो कोण उलयता राम कांय म्हणन नुवें रामा ओके केस आहा एकदम बिजी बी आसा तुमी नाल्ल काडपाक ना आमगे आमचें थोडेंशें नाल्ल काडपा आसलें तेन्ना तुमी केन्ना येवपाक शकताय आमी सांगता तेन्ना म्हणल्यार सद्या आमगेर सरस्वती पुजनाची तयारी जकास चल्ली आसा म्हणटरी सरस्वती पुजना लागून हें दोन दीस सोडून येवपा शकता तुमी मागीर केन्ना येतलें तुमी तुमी केन्ना येता तें सांगा पळोवया माड आसा एक धा पंदरा पूण केन्ना येतलें सकाळचें सान च्याच पिवपा येतले कांय चा पिवन बी येतले ना मुद्दम चाये तयारी करून दोवरपा नाका आनी बायले बी खबर घेतलां म्हण सांग च चली कॉलेजींसान हांगा आयिल्लें आसा कांय थंय आसा आनीक बायल बी बरीं आसा न्ही तुमगेली नल्ला नाल्ल काडपा मात चुकय नाकाय आं आमकां मागीर वेळ मेळपाना कित्याक ह्या दिसा पावस पडटा न्ही बरें